मेरे जीवन में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि यह है कि मैंने दसवीं कक्षा में बहुत अच्छे अंकों से मैंने मेरी दसवीं कक्षा अंतरिम की थी जिसके लिए मुझे मेरे माता पिता ने मेरे अध्यापकों ने मुझे बहुत ज़्यादा सराहया था बहुत ज़्यादा सम्मानित किया था तो मुझे बहुत उस दिन मुझे बहुत अच्छा गौरव पूर्ण लगा और मुझे ऐसा लगा कि मैंने मेरे माता पिता को भी बहुत ज़ादा गौरव प्राप्त करवाया है या महसूस करवाया है तो मुझे यह सब देखके खुद को भी अपने आप को बहुत अंदर से गौरवपूर्ण महसूस होता है और मेरी जीवन की अभी तक की गौरवपूर्ण उपलब्धि यही रही है